नमस नमस्ते भैया नमस्ते बोलिए क्या काम है अच्छा पाइप लीकेज हुआ है अच्छा कहाँ का पाइप लीकेज हुआ है अच्छा अच्छा तो बोलिए क्या करना है इसको चलो ठीक अभी तो टाइम नहीं है शाम तक आने आ जाएँगे हाँ हाँ हो जाएगा हाँ हाँ तब भी पाँच सौ का खर्च आ जाएगा आपके टॉयलेट अरे इतना उसमें गंदगी रहता है इसको कोई छूता नहीं हम लोग भला बनाते हैं किसी तरह से हाँ चलो ठीक है दस पाँच रुपये कम दे देना और क्या है नहीं अच्छा कहाँ पर आना है अरे आप दूरी भी है पेट्रोल भी लगेगा पेट्रोल का खर्चा तो कम से कम आ जाए जिस हाँ चलो पचास रुपये कम देना भाई और क्या अरे तो महँगाई भी तो दिन पर दिन बढ़ रही है हैं तो चलो ठीक है महँगाई के हिसाब से दे दीजिएगा भाई हमें और क्या है सर आप माना पुराना ग्राहक हैं बनवा रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं ठीक है महँगाई के हिसाब से समझ कर भाई कुछ कम कर दीजिएगा बन जाएगा आपका हाँ तो चलो आएँगे तो भाई देखेंगे आपका नल में क्या खराबी है जो नल भी साथ साथ ठीक हो जाएगा हाँ अब चलो जब स हमको टाइम मिलेगा वह आपको कॉल करके तब फिर आएँगे हाँ चलो ठीक है जब मतलब समय निकलेगा तो हम आपको फोन कर देंगे तो घर में रहना तब आ जाएँगे और उसमें सब बोलेंगे सब सामान क्या लगेगा तो सामान बताएँगे तो हाँ चलो ठीक है कोशिश करेंगे मान लीजिए दस पाँच मिनट आगे पीछे या एक घण्टा भी लग सकता है हाँ हाँ चलो ठीक है वो आप यहाँ आएँगे भाई काम के समय है तब देखेंगे वहाँ पर यहीं से बोल चाल कर रहे हैं तो हम कैसे देखेंगे आएँगे चलो ठीक है देखेंगे ना उसमें सामान भी अगर टूटा होगा तो उसको बदलना पड़ेगा ना हाँ चलो